हॅलो हॉटेल कॉर्नर न्हू हांवें एक ऑर्डर दिल्ली पळय भाजी पांव आणी मिरची मातशें ती कैन्सल करतात कित्याक जाणां हांव सद्द्या मुंबय वयता आनी म्हजी बस सुटपाची वेळ जाल्ली आसा त्या कारणान म्हाका तें खावपाक मेळपाचे ना म्हाजी ऑर्डर नंबर जीरो तीन आसा आयज सकाळीच दिल्ली ती मात्शी कॅन्सल करात बरें आं थँक्यू